जब छोटका किसान सब अपन जमापूञ्जी रखल जे रहै छै ओकरा से खाद बीज सब खरीद कर खेतमे लगबै लगबै छै लेकिन सही समयपर उपज नहि भय छै या किसी प्रकारके बीमारीके कारण फस्ट खराब भय जाइ छै तब किसानके दिमागमे आत्महत्या करै के बिचार अबै छै या यह बिचार छोटका किसानके जादे आबै छै काहे कि ओकरा पास आओर भी दोसर कोइ रोजीरोटीके उपाय नऽ रहै छै किसानके पास या तऽ थोड़ा सा खेत रहै छै या एक दू गो गाय या भैंस रहै छै जाहिसँ कि अपना घर खर्चा भी नऽ चलै छै किसानके आत्महत्या करैके समस्यापर सरकारके ध्यान जरुर देबेके जाइ छै देबेके चाही जाहिसँ कि किसानके छोटका किसान सबके जे भी खेतमे सब्जी या किसी प्रकारके चीज रोपल रहै छै ओकर खराब हुवेपर मुआवजा देबैके चाही आओर अगला खेती करे ला जाहिसँ किसान दोसर चीज रोप सके ओहि लए लोन भी देबै के चाही जाहिसँ कि किसानके बहुत ही मदति मिलतै आओर किसान सब छोटका किसान अपना आत्महत्या करै पर विचार नहि करतै